तुसें सारें गी मेरा नमस्कार मेरा नांऽ पारुल शर्मा ऐ में इक निक्के जेह् ग्रां दा निबासी आं ग्रांऽ च अज कल तुसें गी पता बडी ओह् होई दी बडोतरी होई दी पक्के घर होई दे शिड़कां बनी दियां पैह्लें कच्चियां शिडकां होंदियां हियां कच्चे कोठे होंदे हे टीने आह्ले केइयें मिट्टी आह्ले होंदे हे मेरे ननेहाल न जेह्डे़ उं'दे टीने आह्ले कोठे न ते मेरी जेह्की फैमली ही ते फैमली च बडे जने ऐ साढ़ा घर जेह्का ऐ उत्थै जगह् नेईं ही होंदी सोने दी अद्धे ख'ल्ल सोंदे हे अद्धे उप्पर सोंदे हे ते असें केह् कीता साढ़े घरै दे कन्नै गै बाड़ी ही इक साढ़ी थोह्डी गै दूर कोई दौ त्रै किलो मीटर दूर साढ़ी बाड़ी ही भापा होरें केह् कीता उत्थै अपना अलग घर बनाई ओडे़आ उत्थै अस भी उत्थै रौह्न लगी पे असें घर बनाए दा हा लैंटरे आह्ला पैहलें जमाने तुसें गी पता घर होंदे हे टीने आह्ले टीने आह्ले होंदे उसलै फैमली बी निक्की जेही होंदी ही अजकल जनरेशन बी बडी बधै दी ते साढ़ी फैमली च इक अ'ऊं ऐ इक भापा रौह्ने न ते असें केह् कीता भापा रौंह्दे ममा रौंह्दिंया न मेरे निक्के भैन भ्राऽ न ते घर जेह्का हून ठीक ऐ बनाए दा उ'नें केह् कीता दा इक टायलेट बनाए दा इक किचन बनाई दी किचन अजकल वास्तु दे स्हाबे मेरे मसेइया जेह्के ओह्बी पंत न मेरे नानू बी पंत न ते उनें केह् कीता पैह्लें वास्तु दिक्खेआ वास्तु दे स्हाबै घर बने दा ऐ उनें अपना घर बी अजकल वास्तु दे स्हाबै बना दे सारे

जेह्के हैन अस सारे किट्ठे रौह्न्ने घरै च साढ़े मेरा इक अलग रुम ऐ मेरे मम्मी भापा दा अलग ऐ मेरे भैन भ्राऽ दा अलग ऐ किचन अलग ऐ इक स्टोर रुम ऐ इक बाथरुम ऐ साढ़ा सिंगल मकान ऐ डबलसटोरी साढ़े म्हल्लै च बी हैन पर साढ़ा नेईं ऐ साढ़े भापा प्राईवेट कम्म करदे न ते उ'नें एह् निक्का जेहा घर बनाए दा ते ममा उस घरै दी बडी गै साफ सफाई रखदियां उ'नें ई गंद जेह्का घरै च बिल्कुल बी गंद नेईं ऐ ओह् बडा गै टाइम लांदिया घरै दी सफाई करने गी उ'नें गी बिदं इक बी गंदगी जेह्की ऐ अच्छी नेईं लगदी अपने घर च ठीक ऐ ते ओह् केह् करदियां न उ'नें रोज कपड़े धोने रोज निं मतलब इ'यां रोज त्रीए दिन पड़दे धोई ओड़ने बारियां साफ करी ओड़निया रसोई दियां शैल्फां होन रोज सबेरै उट्ठिये साफ करदियां सौने कोला पैह्लें साफ करदियां ते किचन उं'दा सारा सिस्टम ओह् आखदियां कि किचन च रातीं लशमी औंदी ऐ ते रसोई जेह्की ऐ ओह् असें साफ करी रक्खनी होंदी ते अस कदें कदें अ'ऊं बी रसोई साफ कराई ओड़ना अ'ऊं ते अपनी ममा कन्नै किचन च लग्गे दा गै होन्ना ते डैडी और न जेह्के ममा कन्नै कम्म करांदे रौंह्दे न घरै दा ते झाड़ू पोच्चा बी करदियां ममा उ'नें ई ममा गी मेरा मतलब ऐ ममा गी मेरे घरै साढ़े घरै च थोह्ड़ा बी गंद पसंद नेईं ऐ अगर थोह्डा बी गंद पेई जा तां उ'नें गी बडा गुस्सा औंदा ऐ साढ़े घर कोई रिलेटिव औंदां जां के किश औंदा जे खलार पेदा होऐ तां ममा गी बड़ा इ'यां शर्मिंदगी मसूस होंदी कि साढ़े घरै दी इक मसाल होंदी ही कि घर जेह्का ऐ साढ़े मह्ललै च इक साढ़ा गै घर हा जेह्का साफ सुथरा हा साढ़े मह्ललै च बी बड़े घर न ओह् इन्नी ओह् इन्नी केयर नेईं करदे अपने घरै दी ते मम्मी होर न जेह्के ओह् घरै दी बडी गै केयर करदियां ते डैडी होर बी बडी गै केयर करदे न ते अ'ऊं बी बिच बारी ममा दी हैल्प कराई ओड़ना घरै दी घर जेह्का बडा गै अच्छा घर ऐ साढ़ा